مجھے ایسی فلمیں پسند ہیں جو د کو چھولیں کچھ نیا سوچنے پر مجبور کریں یا زندگی کی تھی پہلو ہرائی سے گہرائی سے پیش کریں خاص طور پر ڈراما سوانحی تاریخ اور جذباتی فلمیں میرے ذوق کے قریب ہیں میں ایسی فلموں کو ترجیح دیتا ہوں جن کی کہانی میں انسانیت جد وجہد اور جذبے کی سچائی ہو چند دلچسپ فلمیں تارے زمین پر یہ فلم ایک ایسے بچے کی کہانی ہے جو ڈسلکسیا کا شکار ہے عام طور پہ اسے نکما سمجھا جاتا ہے لیکن ایک ٹیچر نے اس کی اصل صلاحیت کو پہچانتا ہے یہ فلم مجھے اس لیے پسند ہے کہ یہ بچوں کے جذبات کے بے حد خوبصورتی سے بیان کرتا ہے اور ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر بچہ خاص ہوتا ہے دا پرسوٹ آف ہیپینیس یہ ایک سچی کہانی پر مبنی فلم ہے جس میں ایک غربت اور مشکلات کے باوجود ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کامیابی کی کوشش کرتا ہے یہ فلم حوصلہ اور صبر اور امید کا سبق دیتی ہے اس لیے یہ میرے دل کے قریب ہے پی کے یہ فلم مذہب عقیدے اور سماجی اور دلچسپی کو سوچنے اور مجبور کر دینے والے طنزیہ انداز اختیار کرتی ہے عامر خان کی اداکاری اور فلم کی کہانی نہایت مؤثر ہے جو ان فلموں کی کہانیاں اس لیے پسند ہیں کیونکہ یہ اتھر تفریح نہیں بلکہ زندگی کی کا کوئی نہ کوئی اہم سبق بھی دیتی ہیں